अगरि असांजे गांव में कंहिंखें नांगु चकु पाए त उन जॻहि खां उन खे सुकण वारे कपिड़े खे परे कजे ऐं उन खे अख़ियूं बंदि न करण ॾियनि खपनि ऐं हिन खे हिलण ढुलण लाइ बि मना करिणो खपे ऐं नौ सौ ग्यारह ते फोन लॻाए करे हास्पिटल वठी वञिणो खपे ऐं जेसि ताईं हास्पिटल वञी तेसि ताईं घरेलू नुक्सा करिणा खपनि उन खे गिहु खाराए करे उन खे उल्टियूं कराइणियूंं खपनि ऐं उन खे जिते साप चकु पातो तईं उते ज़ोर सां कपिड़ो बधिजे ताक़ी ज़हर उन जो ॿिए शरीर ते न पहुचे ऐं थूम बि उन खे कुटे करे खाराइणी खपे ताक़ी उन जे शरीर में इंफेक्शन न फैलिजे उन खे नांग जे उन खे चकु पाइण खां पोइ उन खे हिलण ढुलण बिल्कुल न ॾिजे ऐं उन खे सांस खे हलाइणो खपे ऐं उन जूं अख़ियूं बिल्कुल न बंदि थियनि इन ॻाल्हि जो बिल्कुलु ध्यानु करिणो खपे उन खे उल्टो करे ऐं उन खे पुठीअ खे दॿाए करे उन खे उल्टियूं कराइणियूं ज़रूरी आहिनि